व्यवसाय असां सिंधियुनि जी रॻ रॻ में विधियलु आहे असां सिंधी व्यवसाय जे नाले सां ई सुञाणा वेंदा आहियूं कटनीअ जी अर्थव्यवस्था लाइ जेके महत्वपूर्ण व्यवसाय आहिनि उहे आहिनि जीअं चांवरनि जो बिज़निस थी वियो दालि जो व्यवसाय थी वियो गेहू जो व्यवसाय थी यो धान जो व्यवसाय थी यो इए व्यवसाय करण सां सिर्फ़ु असांखे ई फ़ाइदो न थियो आहे इन सां असां ॿियनि खे बि रोजगार मुहैया कराइणो आ ॿियनि खे बि असां रोजी रोटी ॾिनी आहे इन व्यवसाय सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे पर इन व्यवसाय सां असां अॻिते बि वधिया आहियूं इम व्यवसाय में अॻिते वधी करे असांखे घणी तरहं जी चुनौतियुनि जो बि सामिनो करिणो पयो आहे इन व्यवसाय असांखे अवसर सां गॾु चुनौतियूं बि ॾिनियूं आहिनि चुनौतियूं ईअं जीअं असांजे मीलियुनि खे हिकिड़े हंधि हटाए करे सर सरकार आदेश कयईं कि ॿिए हंधि वञो जीअं हिते प्रदूषण न थिए त असांखे उन लाइ थोरी सी मुश्किलात सामिने आई पर उहा बि असां ऐं असां सुल्झाए वतीसे जीअं असांजे फ्रूट बाज़ारि खे इतां कढी करे हिकु इते आहे फ्रूट मंडी फ्रूट मंडीअ में उन खे तब्दील कयो आहे पर असांजे व्यवसाइन उन खे बि सुठे तरीक़े सां उन चुनौतीअ खे स्वीकार करे उन खे सुठे सां स्वीकारु कयो ऐं पंहिंजे व्यवसाय खे अॻिते वधायो